ہیلو شاہد ٹراویلس سر میں عمران بول رہا ہوں مجھ کو میں بھوپال سے بول رہا ہوں مجھ کو شرڈی جانا تھا ہم سات لوگ ہیں سر ہاں اور سیون سیٹر کار چاہیے ہم کو اور وتھ اے سی آٹھ دن کا ٹور رہے گا سر گاڑی تو کوئی بھی چل جائے گی سر سیون سیٹر میں ارٹیگا چل جائے گی انووا چل جائے گی ہائی کراس چل جائے گی فورچنر چل جائے گی جو بھی گاڑی دینا سر آپ تیز ڈرائیور کے ساتھ دینا اور اے سی آن رہنا چاہیے اور گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں رہنا چاہیے ہاں سر وہ تو ہمیں چل جائے گا تو اس میں آپ کچھ کم کر سکتے ہو مطلب جو آپ پندرہ ہزار روپے لے رہے ہو ایکچلی ہم لوگ لاسٹ ٹائم تھرٹین تھاؤزینڈ میں گئے تھے ہاں سر تیرہ ہزار میں تو میں چاہتا ہوں آپ بھی یہی ڈسکاؤنٹ ہمیں دیجیے لاسٹ ٹائم والا اوکے سر ٹھینک یو آپ بک کر لیجیے نعیم کے نام سے میں کل آ کے پک اپ کر لوں گا گھر مارننگ میں اوکے آپ ڈرائیور بھی ریڈی رکھیے گا جی بائے